हिते बुॾो पुष्कर आहे हुते मंगलाचौथ ते ॾाढा माण्हू हुते इकठ्ठा थींदा आहिनि महिराज बि ईंदा आहिनि त पितर माण्हू खे गया में न विझी करे हिते बुॾे पुष्कर में विझंदा आहिनि एतिरी त भीड़ हूंदी आहे ऐं इहो उते राजा दाहिर सेन जो इहो स्मारक ठहियल आहे हुते ऐं इहे मौसम त इहो आहे ॿारहं ई महिना मौसम आहे अचणु वञणु वारनि जो अंग्रेज त एतिरा ईंदा आहिनि एॾी भीड़ हूंदी आहे पुष्कर में ॾाढी भीड़ हूंदी आहे अंग्रेजनि जी बि माण्हुनि जो अचणु वञणु ॿारहं महिना ई पुष्कर में आहे छोकी हिते अजमेर में सभिनी खां वॾो धार्मिक स्थल पुष्कर ई आहे